नमस्ते भैया अरे ये बता रहे थे भैया कि मुझे जो है मछली अब हम सुने हैं सुना है कि आप जो है मछली आप मछली बेचते हो अरे यार तो भैया हमको एक किलो मछली चाहिए था और अरे जो मतलब बढ़िया मछली हो तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी क्वाल्टी की मछली हो और जो जो और बाकी बताइए जो ज्यादा जोर कोई के ज्यादा ले लेंगे

अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा और ये जो हैं रोहू अच्छा चलो ठीक है तो कि जैसे ये जो है मुझे रोहू भी चाहिए एक किलो एक किलो सींग भी चाहिए अरे ऐसा मत करो भैया तुम यार लो पैसा तुम तो बिल्कुल अब तुम ही मतलब अब ऐसा पैसा बताओगे इतना कहाँ महंगा है यार भैया अरे महेंगाई है यार इसीलिए आपको बता अब तो आपका नाम हम मन मन हमने आपको पूछा तो हमने कहा ये नम्बर लिया था इसीलिए आपके इतने मछली ले रहा हूँ यार नहीं वह तो बात सही भैया आपके है लेकिन या तो कौनु है लेकिन हम सुना है कि बहुत थोड़ा डिस्काउंट कइ के दे देत हो तभै तुम्हे इसलिए फ़ोन किहिन भैया चलो ठीक है तो ये बताइ देहें आपसे कि कितने कना आप पकने जाओगे अच्छा दुकान पर मिलोगे तो मुझे ताजी मछली चाहिए देखो मुझे ये नहीं कि मतलब कल की पकड़ी भई हो या वो नहीं हो पवरिया की मछली हमको वो चाहिए जो तैर रही हो पानी में आपके वो डेब्बा नहीं रखते हैं वो हाँ उसी में तैर रही हो ये नहीं मतलब हमको मरी सरी मछली नहीं चाहिए हाँ जिन्दा मछली चाहिए हमको हाँ हाँ तो कितने बजे आएँ अरे आप बताओ हमका हमको अबहीं तो समय नहीं है आप बताओ हमको कितने बजे तक आएँ उतने बजे तक आ जाएँगे कितने बजे अरे छः बजे हमें कहाँ मौका है यार थोड़ा थोड़ा जल्दी कीजिए यार वही मान लीजिए बारह ओरा एक बजे तक का मौका मनो कीजिए साढ़े पाँच बजे अरे छः और साढ़े पाँच बजे नहीं यार जल्दी थोड़ा करो यार बारह बारह एक बजे तक का करो व्यवस्था भैया अरे बारह एक बजे के व्यवस्था नहीं करोगे तो यार यहाँ ओ तो काटेगा कौन और बनाएगा कौन हाँ ठीक ठीक ठीक भैया ठीक साढ़े बारा बजे आ जाएँगे ठीक है ठीक है भैया साढ़े बारह बजे ठीक है हम अपने नौकर को भेज देंगे वो लेते आएगा ठीक है उस उसको अच्छी सी मछली दे देना ठीक है हाँ मछली यहाँ